हैलो आं जी केह् हाल चाल ऐ होर चक्कर लानै ई लग्गी गेआ चक्कर केसर तुसें किन्ना क चाहिदा हा केसर तुसेंगी पता भी ग्रामें दे भाव गै बिकदा ते दिक्खी लैयो तुस इंया थ्होई जंदा कोई पंद्रहां सौ रपे दा पंजाह् ग्राम हारा आं आं आं भी तुसेंगी पता पंजाह् ग्राम बड़ा होंदा ओह् किन्ना किन्ना भी पाना होंदा दंऊ चार लड़ियां पाई ओड़ियां बड़ियां होंदियां चलो कोई निं तुस आओ हट्टियै ते लैना किश ते ओह्दे कशा बाद भी रेट करी लैगे चलो कोई निं ठीक ऐ तां ठीक